میں نے ابھی ایک کولر لیا تھا کے کھیتان کا کولر جو جو ابھی استعمال کرتے ہوئے مجھے صرف دو ہی مہینہ گزرے ہیں اُس کولر کے جو پیڈز ہیں وہ ابھی سے ہی خراب ہو گئے ہیں پھر اُس کا پنکھ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا اور کولر میں پانی بھرنے کی جو جگہ ہے وہاں پر لیک ہو رہی ہے وہ جگہ اور کولر جو ہے وہ بہت زیادہ آواز کر رہا ہے اُس کو چلانے پر گڑ گڑ کی آواز ہو رہی ہے اور جیسے ہی کولر کو ہم آن کرتے ہیں تو چلتے چلتے اُس کا پنکھا خود ہی رُک جاتا ہے اور اُس کا پنکھ جو ہے وہ بھی بہت ہلکا کام کرتا ہے اُس کے پیڈ سے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہلکا ہلکا پانی اُس کے پیڈز پر آتا ہے تو کُل مِلا کر یہ ہے کہ میرا اِس کھیتان کے کولر کے ساتھ جو ایکسپیرئنس ہے وہ بہت زیادہ بیکار رہا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میرا وہ خریدنا میری زندگی کا سب سے زیادہ بیکار فیصلہ تھا